جس چیز کے بارے میں میں اپنا مثبت فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں وہ ہے کولر گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور اس میں کولر کی سخت ضرورت پڑتی ہے گرمیوں سے بچنے کے لیے تو میرے پاس کولر نہیں تھا تو مجھے خریدنے کی ضرورت تھی تو میں نے آن لائن ایک کولر آڈر کر دیا جب وہ کولر مجھے ملا اور میں نے اسے استعمال کیا تو بہت اچّھا تھا اور وہ روم کو کمرے کو کافی ٹھنڈھا کرتا تھا اور ساتھ ساتھ میں کولر کا جو تار تھا وہ تار بھی کافی بڑا تھا اور آسانی کے ساتھ اس کو ہم بورڈ میں کہیں بھی لگا سکتے تھے اس طرح اس کے اندر پانی کے لیے جو جگہ تھا وہ بھی کافی بڑا تھا اس میں کم سے کم پچاس لیٹر پانی ایک ساتھ آ جاتا تھا تو یہ جو کولر تھا اس کے ساتھ میرا بہت اچّھا ایکسپریئنس رہا اور یہ مجھے بہت اچّھا لگا اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ اس کولر کو خریدیں